हमारे इलाहाबाद में इस्कूल है जो इसलिए उसमें सुविधा सरकार बहुत अच्छी दी है बच्चों के फ़्री में खाना मिलता है दूध मिलता है अवधि खाना भी मिलता है फल फ्रूट भी मिलता है और फिर उसके बाद इस्कूल डरेस जूता मौजा बस्ता ये सब मिलता है आउ उसमें साफ सफाई बहुत अच्छी रहती है हमारे सरकारी हास्पिटल में बहुत अच्छे सम्मान भी देते हैं वहाँ के डाक्टर जैसे वैसे नहीं बोलते हैं उन भी मेसा साफ सफाई है हर एक चीज़ की व्यवस्था भी अच्छी रहती है हमारे यहाँ कोटे पर गल्ला मिलता है गेहूँ बजड़ी और ई चावल यह सब मिलता है उसके पहले जो भी जाता है फिंगर लगा कर ले कर आता आता है जो भी उसमें होती है जो भी गल्ला मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है इसलिए की सरकार जो चीज़ की व्यवस्था की है उसमें बहुत अच्छा है इसलिए की जहाँ भी वो होता है सबका जिसने जितने गरीब है जितने भी योगी और मोदी न भी हैं उसमें उन लोग बहुत अच्छा गरीब को वो दिए हैं जगह बहुत सम्मान दिए हैं की फिर उनको वो होना चाहिए इसलिए वो फ्री में गल्ला दे रहे हैं फ़्री में हरेक चीज़ दे रहे हैं सरकार हर एक चीज़ की सुविधा दे रही है की सब गरीब के बच्चे पढ़े फ्री में उनको खाना मिले और वो हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था भी हो उनको सम्मान भी मिले ये नहीं देख रहे हैं की कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं हैं उसमें सबको एक अधिकार दिया गया है इसलिए अधिकार से वह बहुत खुश हैं बहुत अच्छी बात है कि उनके अधिकार पर ऐसे सब कोई खरे उतरे और वो है उनका कि जो सबको परिवार को एक जैसे दे रहे हैं फ्री में गैस दे रहे हैं उसका वो भी नहीं लग रहा है उसमें फिर भी बना रहे में नहीं फिर भी वो हो रहा है